हैलो हम हम अहाँके थानामे एले आबि गेलौं हँ हमरा गाँवमे बहुत चोरी होइए हँ तऽ इ इ समस्याके समाधान केनाके कयल जाय अहाँ बताउ राइतोमे चोरी भऽ जाइए दिनोमे चोरी भऽ जाइए अहाँ सब अहाँ सब लागल छी तऽ एना लागलासँ नहि हैत ने लोग सबके दबाइ छीटके बेहोश कऽके हुनकर जेवर हुनकर घरके एक एक चीज उठाके लऽ जाइ छै एनामे एक दिन हमरो आओर अहाँके साथ भऽ जायत आओर अहाँ सब बस बैसिके कोशिशे करैत रहि जेबै ने हम सब अगर हम हम फोन करैत करैत छी अहाँसबके तऽ अहाँ सब टाइमपर पहुँच नहि पबै छी आओर चोरी भऽ जाइए एक एक चीज चोरी भऽ जाइए तब अहाँ पहुँचबे करबै तऽ केना हेतै अहाँके चोरी होबऽसँ पहिले गाँवमे घूमऽके हैत की कहाँ की भऽ रहल छै नहि भऽ रहल छै तब ने सर अहाँसँ निवेदन अइ की बस अहाँ अच्छासँ सब चीज सम्हारि देबै चोरी चकारी नहि होइ गाँवमे बहुत जादा बहुत ई सबसँ लोक परेशान अइ जनता राति दिन राति दिन बस सोचैये की केनाके ई चोरी बन्द कयल जाय सर लेकिन ओ जब तक कहत अभी तऽ नशाके दबाइ छीट छाटिके लोग चोरी कऽके लोकके बेहोश कऽके भागि जाइ छै तऽ ओहो ओहो तऽ इन्सान छथिन अहाँके चौकन्ना रहैके हैत ऑलटाइम एम्हरसँ ओम्हर जायके एनाके चोरी होइ छै आब पकड़के पड़त अपन अहाँ पूरा गैङ्गके साथ आबू नऽ अच्छा अच्छा ठीक छै